ہندوستانی تفریحی صنعت نے گزشتہ برسوں میں بہت ترقی کی ہے فلموں ٹیلیویژن شوز موسیقی اور دیگر موادی پروڈکشن کے شعبے میں اضافہ ہوا ہے ہندوستان میں تفریح کی مقبول شکلوں میں سے کچھ عبارتی طور پر یہ ہیں فلمی مناظر تلویژن شوز موسیقی کرکٹ میچس کرکٹ کے دورے تھیم پارکس اور خوراک کی مقبولیت کے مختلف اشکال شامل ہیں عموماً لوگ تفریح کے لیے مواد کے مختلف شکلوں کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ فلمیں دیکھنا موسیقی سننا اور اشتہارات دیکھنا تازہ ترین ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی بھی زیادہ مقبولیت ہے جو لوگوں کو مواد کو تجربہ کرنے اور اشتراک کرنے کا مواقع دیتی ہے